بھارتیہ نوکری بازار جو ہے بہت ہی کٹھن ہو چکا ہے آج کے زمانے میں بھارت میں نوکری پانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تو اپنا ٹینتھ کا گریڈ ٹویلتھ کا گریڈ اچھا ہونا چاہیے کوالیفیکیشن ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے اور ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گریڈ ایک دم ماکس ہائی ہونے چاہیے اور نوکری پانے کے لیے گریڈس بہت معنی رکھتے ہیں اور اب گریڈس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزام بھی دینا پڑتا ہے جو کہ انٹرنس کا ایگزام کہلاتا ہے اس ایگزام کو دینے کے بعد ہی نوکریوں میں انٹری ملتی ہے ادروائز اگر ہم اس ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے تو چاہے ہمارے گریڈس کتنے بھی ہیں ہم نوکری نہیں لے سکتے جب ہمارے گریڈس پرفیکٹ ہوں گے ہمارا ایگزام ایک دم پرفیکٹ ایک دم پاس ہوں گے ہم اس میں تبھی ہمیں نوکری ملے گی